हाँ मैंने पहली बार रोटी बनाई थी और मेरे घर पर कोई नहीं था मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मुझे रोटी बनाना था तो मैंने सबसे पहले तो सोचा कि मैं ख़ुद ही रोटी बना लूँगी पर मैं रोटी बनाने में आसमर्थ हो गई मैंने सबसे पहले आटा लिया और आटे में नमक भी डाल दिया लेकिन उसमें मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया जिससे मेरी लोई नहीं बन रई थी तो फिर क्या हुआ फिर मैं अपनी चाची के पास गई और फिर उन से पूछा कि चाची मेरा आटा गीला हो गया है तो चाची ने कहा कैसे मतलब कितना पानी डाला तुम ने तो गीला हो गया चाची ने कहा कि एक काम करो चलो मैं चलती हूँ तुम्हारा अच्छे से आटा गुंदवा दूँगी तो फिर मैं चाची को अपने साथ ले कर चली गई तो चाची आईं और फिर चाची ने उस गीले आटे में गीले आटे में बहुत सारा आटा मिलवा दिया और उन्होंने मुझे पूरी विधि बताई कि उसमें आटा डालो और अच्छे से गोल गोल लोई बनाओ और फिर गोल गोल लोई बेलो और फिर अच्छे से सेंक लो तो फिर इस तरह मेरी रोटी बन कर तैयार गई